ہیلو السلام علیکم ہاں آج صحیح جگہ کال لگا ہے یہی ہے رحیم فیملی ریسٹورینٹ بتائیے کیا مدد کر سکتے ہیں ہاں ملتا تو ہے تین سو بیس ستر روپیہ لگ بھگ تو دو لوگ کھا سکتے ہیں ہاں ہوم ڈیلیوری کا سویدھا ہے آپ گوگل پہ جائیےرحیم فیملی ریسٹورینٹ سرچ کیجیے گا سب آ جائے گا صاف صفائی پر تو بہت دھیان دیا جاتا ہے صبح سات بجے کھل جاتا ہے اور آٹھ بجے بند ہو جاتا ہے شام میں ہاں سنڈے کے دن بند رہتا ہے ہاں اس کا بھی انتظام ہے ہاں پارٹی ہو گیا برتھ ڈے ہو گیا سب کا انتظام ہے یہاں ہاں آپ ایک بار سواد چکھییے گا بار بار آئیے گا لینے کے لیے ہاں ٹھیک ہے

ٹھیک ہے وعلیکم السلام